स'रेआं दा साग ढोडा ते ढोडे दा अस चूरी बी बनाई सकने आं जियां ढोडे बिच घ्यो पाया जां गुड़ बनाया ते उसी भोरियै चूरी बनाई लेई ते होर राजमां चौल न ओह् डेली दा ऐ साढ़ा होर मालपूड़े बाजरै दी रुट्टी होई जि'यां होर कचालू दे पत्तरें दे परतोड़े बी बनांदे न साढ़े इद्धर डोगरे लोक बिच ओह् पाइयै बेसन पाइयै अच्छा होर रुट्ट बनान्ने आं अस जि'यां